ویری گڈ مارننگ سر

یس میں فوٹو کاپی کی دکان کا اونر بات کر رہا ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی بتائیے کتنے کو فوٹو کاپی کرانی ہے ہے آپ کو دیکھیے سر اگر آپ جو ہے زیادہ کرائیں گے جیسے کہ تو ان شاء اللہ قیمت کم ہوگی اور آپ کم کرائیں گے تو ہمارا اپنے حساب سے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے ہمارا آپ کو کتنی کی کاپی کرانی ہے یہ بتائیے سر اگر آپ آپ سمجھ لیجیے آپ بیس کاپی کرائیں گے تو ایک کاپی کم از کم پانچ روپیے کی پڑ رہی ہے تو اس حساب سے ریٹ زیادہ بڑھ جائیں گے جی سر ایک فوٹو کاپی پانچ روپئے کی سر اگر آپ جیسے تیس کراتے ہیں تو پھر کچھ پیسے کم ہو جائیں گے اگر آپ تیس کراتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں آپ کو میں تین روپئے کی لگا دوں گا چلیے آپ کے لیے اور میں آپ کو اور دو روپئے اور کم کر دوں گا اگر سر آپ پچاس ان شاء اللہ آپ آپ دکان پر آ جائیے میں آپ کو دو روپیے کی لگا دوں گا ویسے ہر جگہ جو چل رہی ہے وہ تین روپئے کی چل رہی ہے میں آپ کو دو روپیے لگا دوں گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسٹمر کا فائدہ ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ کسٹمر کا ہاں میں دو روپئے کی لگا دوں گا ان شاء اللہ کسٹمر کا فائدہ بھی ہوگا جی جی سر ہماری دکان صبح نو بجے سے رات کے نو بجے تک کھلتی ہے تو آپ کے پاس جو ٹائم آپ کو مناسب لگے اس ٹائم پہ آپ آ جائیے جی جی آپ کو جو بھی ٹائم مناسب لگے اس ٹائم پہ آپ آ جائیے اور دیکھیے سر ہمارے یہاں جو ہے فوٹو کاپی اس کو جو پرنٹ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ہر جگہ سے ہمارے یہاں یہ دکان ہماری بڑی دکان ہے نام ہے اس کا تو پرنٹ اچھا ہوتا ہے اور ہم کم پیسے میں چاہتے ہیں کسٹمر کو زیادہ بینیفٹ ہو اور کیا نام ہے کم پیسے کے اندر ہم اس کو اچھی چیز دے دیتے ہیں ہمارے دکان کا ہی ہے یہ ہمارے دکان کے یہ خصوصیات میں سے ہے سمجھ رہے ہیں سر تو ان شاء اللہ آپ آپ کو میں آپ کو اختیار دوں گا اور جگہ بھی ٹرائی کر لیجیے لیکن ہمارے یہاں بہت اچھے ریٹ ملیں گے آپ کو ان شاء اللہ جی سر ہاں کل چار بجے آپ آ جائیے ان شاء اللہ آپ کو اچھی چیز مل جائے گی آپ کو اور کم ریٹ میں آپ کو لگا دوں گا چلیے آپ کو دو روپئے کی بھی لگا دوں گا آپ کرا لیجیے گا